भारत में जो प्रमुख तीर्थ स्थल है उसमें से एक वृंदावन हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते है क्योंकि वहाँ पे बहुत अनेक प्रकार के परम्पराएं हैं और जो वहाँ का जो मुख्य त्योहार जो मनाया जाने वाला हैं वो है होली जो ब्रज की होली होती है वो अपने आप में बहुत दुनिया मे प्रसिद्ध होली है वहाँ के जैसी होली दुनिया में और कहीं भी नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे करीब आधे महीने होली का त्योहार चलता है लोग फूलों से गुलाल से होली खेलते हैं और वहाँ ब्रज में भी वहाँ की जो सबसे प्रमुख होली है वो हैं ब्रज की लठमार होली लठमार होली में जो औरतें होती है वो वो जो मर्द होते है उनको लठ से मरते हैं और जो मर्द होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए चुनके को सहारा लेते हैं ढाल बनाते है तो उसको कहते हैं लठमार होली तो ये बहुत प्रसिद्ध है जोकि ब्रज मे बहोत खास खेली जाती है